पर्यटक जेन्ना गोंयांत येतात तेन्ना तांका तरेतरेच्यो एक्टीवीटीस करपाक मेळटल्यो ज्यो अश्यो एडवेन्चर स्पोर्ट्स म्हणजे दर्या वेळेर गेलो की थंय बोटी आसतात वाॅटर स्पोर्ट्स ताका त्या बोटीचेर बसून ताका फेरे मारपाक मेळटा उदकांत भितर किंवां गोंया भितर आनी जायते जागे जशे स्पायस फार्म अशे स्विमींग पूल आसता आनी थंय तुका पिकनीक करपाक वचपाक मेळटा किंवां ट्रेकिंग करपाक मेळटा खंय हिलाॅक आसा थंय खंय तरी दोंगराचेर वचून ट्रेकिंग करपाक मेळटा किंवां कॅम्पिंग करपाक मेळटा खंय तरी रानांत वचून रावप आनी थंय टेन्ट बांदून रावप आनी रातभर थंय रावप अशें तरेन खूब कडेन वेळ आमकां घालोवपाक मेळटा पर्यटकांक वेळ घालोवपाक मेळटा कितलेश्यो नदी आसात गोंयांत थंय वचून जशें वाळपय वचून किंवां सत्तरी तालुक्यांत थंय वचून तांकां तरेतरेच्यो नदी पळोवपाक मेळटात तळीं पळोवपाक मेळटात दर्यावेळार वचपाक मेळटा गोंय तर उदकान गोंया भोंवतणी आमचे दर्यावेळ आसाच काॅस्टल एरिया आशिल्ले कारणान तांकां बिचीसांचेर वचपाक मेळटा दर्यावेळेर वचपाक मेळटा आनी तरेतरेचे विंगड विंगड एडवेन्चर स्पोर्ट्स किंवां ट्रेकिंग करपाक मेळटा अशे तरेन खूब अणभव घेवपाक मेळटा